پانچ ہزار چھ سو نبّے آٹھ ہزار پانچ سو بتیس دس ہزار دو سو پندرہ پندرہ ہزار سات سو اسّی پچیس ہزار آٹھ سو نبّے